अइसे आजकल अथी दौड़यमे बढ़िआँ लागै छै आजकल दौड़ैमे बढ़िआँ लागै छै एतनो दिन तऽ नहि दौड़ दौड़ धूप करै रहियै आजकल बाल बच्चा सभमे दौड़य धूपयमे बढ़िआँ लागै छै दौड़ धूप करै छियै जाइ छियै दौड़ धूप कऽ आबै छियै बढ़िआँ लागै छै बाल बच्चा सभमे बाल बच्चा जाइ छै भोरकेँ उठि कऽ हवा लगाबै लए ओहि सभमे जाइ छियै बाल बच्चा सभमे हवा लगाबै लए दौड़ धूप कऽ आबै छियै अच्छा लागै छै